हमर खास रोल मॉडल छथि स्वामी विवेकानन्द जिनकर जीवनक आदर्श हमरा बहुत किछु सिखेबाक लेल प्रेरित करैत अछि हम हुनका अपन आदर्श मानैत छियनि ओ ओ अपन जीवनमे संसारके सही रास्ता देखेबाक लेल बहुत किछु प्रयास कयने छथि स्वामी विवेकानन्द जे अमेरिकामे अपन भाषण देलथि तऽ लोक हतप्रत भऽ खड़ाक खड़ा मन्त्र मुग्ध हुनकर गप सुनैत रहि गेल स्वामी विवेकानन्द अन्तिमो समयमे बुझलखिन जे हमरा खा खानामे जहर दऽ देने अछि तैयो ओ दयाके प्रतिमूर्ति भऽ अपने नोकरके कहलखिन जे तू एतयसँ दोसर देश चल जौ जे तोहर प्राण ओतय बचल रहतौ ओ क्षमा मूर्ति छलथि आओर लोक लोकचार्यमे ओ बहुत किछु करैत अपन जीवनक अन्त कयने छथि